दौड़यसँ गिर जाइ छै चोट लागि जाइ छै ठेहुना फुटि जाइ छै हाथमे चोट लागि गेल तऽ हाथ फुटि गेल शरीर छिलाय गेल बहुत तरहके दिक्कत होइ छै कए दिनामे ठीक होतै कहाँ डाक्टरके पास जाइ छै तऽ देखैत छै तकर बाद दबाइ सुइया लै छियै बहुत तरहके बात होइ छै डॉक्टरसँ इलाज जाइ छियै दौड़य लए जाइ छियै तऽ गिर उर जाइ छियै तऽ गोड़ हाथ फुटि गेल तऽ बहुत बात छै कहीँ चोट लागि गेल हड्डी नस चढ़ि गेल हड्डी हड्डी टुटि गेल गिर गिर जाइ छियै ओकरामे तऽ नस चढ़ि गेल माथामे दर्द आबय लगै छै शरीर शरीरमे थकावट महसूस होइ छै बहुत तरहके कठिनाइ होइ छै दौड़ै छियै कहीँ फिसलि जाइ छियै तऽ हमर माथामे चोट लागि जाइ छै हाथमे चोट लागि शरीरमे चोट लागि गेल औँठा फुटि गेल टुटि गेल बहुत तरहके दिक्कत होइ छै आओर दौड़य तऽ हाथ मोचरा जाइ छै गिर गिरलाके बाद नस उस चढ़ि जाइ छै नस चढ़ि गेल आ गिरै गिर जाइ छियै दौड़ै छियै दौड़य लए बाँधपर चढ़ै छियै बगलेमे बाँध दौड़य लए जाइ छियै दौड़ै छियै गिर गेलियै बगलेमे हॉस्पिटल भी छै जे अगर गिर भी जाइ छियै तऽ तनि मनि चोट फोट जाइ छियै बगलेमे हॉस् मेडीकलके सुविधा छै वहाँ गयलाके बाद दबाइ सुइया लैत छियै नस चढ़ि गेल तऽ तनि मनि जाय कऽ ओहिमे ओहिमे छै जाइ छियै तऽ ठीक करबै छियै वहाँ जाइ छियै मसाज कए दै छियै हाथके अथि कए दै छै